यदि लोग शुरुआती लोग अगर आसन में आते हैं तो उन्हें लगभग चार प्रकार के आसन के स्टेप होते है पहला होता है खड़ा होकर योगासन करना दूसरे नंबर पर बैठ करके किए जाने वाले योग आसन तीसरे नंबर पर आते है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग आसन चौथे नंबर पर आते है लेटकर किए जाने वाले योग आसन सबसे पहले हमको खड़े होकर योग आसन से शुरुआत करनी चाहिए उसके बाद में फिर बैठकर करने वाले योग आसन की ओर बढ़े तीसरे नंबर पर पेट के योगासन की तरफ अगला कदम बढ़ाए और लास्ट में सबसे लेट के योगासन किए जाते हैं खड़े होकर योगासन के लाभ बहुत सारे है जैसे हो गया कोणासन कोणासन जिसे बगल में झुकने की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है